हेलो नमस्ते मैडम हमरा अपना बच्चाके लेल छुट्टी लैके छलै हन दू दिनका दू दिनके छुट्टी लै के छलै हन आ उन्नैससँ बीस उन्नैस आओर बीसकेँ हमरा छुट्टी चाही किएकि कतहु जेबाक उन्नैस आओर बीसकेँ दू दिनका छुट्टी चाही अच्छा अहाँ बी सौरी गलती भऽ गेल बीस आओर एकैसकेँ हमरा छुट्टी चाही दू दिनका तऽ की छुट्टी मिल सकै छै हँ हँ बहुत जरूरी काम छै एगो तऽ दोसर जगह जेनाइ छै बच्चाकेँ लऽ कऽ हँ हँ जी बिलकुल मैडम ह्म्म आओर बच्चा जे छै से मतलब बदमासियो करैए घरपर तऽ बुझिते हेबै कि करैए बदमासी ओना पढ़यमे केहन यए ह्म्म हमरा तऽ किछु किछु देखाइ दैए जे छै से पहिले पहिले हँ हँ बिलकुल ओ तऽ ध्यान दै छियै घरपर कराबै छियै तऽ प्रोपर जाइए ने पूरा मतलब वर्कसभ कए कऽ पूरा काम कए कऽ जाइए ह्म्म अच्छा नहि नहि एखन तऽ कोनो मतलब एहन कोनो कम्प्लेन नहि छै हम रिक्वेस्ट करै छी आग्रह करै छी कनि बी बच्चापर विशेष कनि ध्यान देबै हमसभ तऽ देबे करै छियै घरपर हँ हँ बिलकुल अहाँक बात सही छै हँ हम पूरा ध्यान दै छियै अपना बच्चापर

हँ हँ नहि नहि एकदम बाइसकेँ बच्चा मतलब जरूर पहुँचतै

पैसा लेबै